मैंने दस दिन के अंदर एक हाथ में पकड़ने वाला थैला खरीदा था वो थैला जब मैंने खरीदा था तो मुझे अच्छा लगा था लेकिन जब में घर आया तो मैंने देखा उसका हेंडिल जो है वो ढीला था और उसका जो कपड़ा था वो गंदा सा हो रहा था खिच भी रहा था जगह जगह से छेद भी हो रहे थे तो मैने देखा कि ऐसा बैग मैंने अभी तक नही देखा लेकिन जब मैं उसका इस्तेमाल किया जब मैं बाजार गया तो वहाँ से कुछ समान लेकर आया तो पता लगी के वो हैंडबैग जो था उसका वो वो दो किलो चीज भी नहीं सहन कर पा रहा है और वो मेरा बैग टूट गया फट गया तो मतलब इतना गंदा बैग था कि ना तो उसका कपड़ा अच्छा था ना उसका हेंडिल अच्छा था और ना उसमे कलर अच्छा था मतलब इतना खराब था कि मैं आपको बता नहीं सकता